हाँ मुझे कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है जैसे मैं मूंगफली खाती हूँ तो मुझे ज़्यादा खा लेने से मुझे सिर दर्द शुरु हो जाता है और बॉमेटिंग के जैसा भी लगता है और भूख नहीं लगती है उसको ज़्यादा खाने से और मुझे दही से भी बहुत ज़्यादा एलर्जी है दही को जब मैं अगर दिन में कभी सोचूँ कि मैं कभी खालूँ दही अच्छे से अच्छा लगता है शक्कर दही खाने से तो उसके बाद मुझे इतनी जमाईयाँ आती हैं और इतनी नींद आती है कि बस ऐसा लगता है कि अब सो ही जाऊँ और फिर उसको खाने के बाद मुझे थोड़ा सा सर्दी ज़ुख़ाम भी हो जाता है और वैसे मुझे फिश भी बहुत पसंद है लेकिन उसको उससे भी मुझे एलर्जी है क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने मेरे को थाइरोइड हुआ है तो डॉक्टर ने मुझे फिश खाने के लिए मना किया है मेरी आयुर्वेद की दवा चल रही है तो डॉक्टर ने मुझे इसको खाने के लिए बिल्कुल मना किया है ऐसे ही मुझे गोभी और बैंगन से भी एलर्जी है गोभी खाने को भी डॉक्टर ने मुझे मना किया है बैंगन खाने को भी मना किया है बैंगन खाने से क्या होता है कि शरीर में ना मेरे को लाल लाल चकत्ते आ जाते हैं और उस में बहोत इचिंग होती है बहुत खुजली होती है उस में जिसको मैं बहुत कम खाती हूँ उसको बैंगन को ऐसे गोभी खाने से मुझे गले में थोड़ा सा ख़राश हो जाती है काफ़ी बार बार गला साफ़ करना पड़ता है मुझे और मैं इसको इन सब चीज़ों को अवॉयड करती हूँ अपने खाने में मूंगफली की जगह मैं अपने खाने में काजू का इस्तेमाल कर लेती हूँ काजू पीस लेती हूँ पेस्ट बनाने के लिए कोई सब्ज़ी ग्रेवी वाली अभी भी मुझे बनाना पड़ती है तो मै मूंग उसका काजू का पेस्ट बना लेती हूँ और दही के जगह मैं फिर नीबू नीबू उस में निचोड़ लेती हूँ सब्ज़ी में ताकि उससे मुझे वो कोई परेशानी ना हो